جی السلام علیکم جی آپ رحمان بریانی والے بول رہے ہیں نا جی سر میں نے دوپہر آپ کے یہاں سے بریانی آڈر کی تھی اور ایک تو آڈر بہت لیٹ آیا ہمارے پاس تقریباً میں نے ایک بجے کیا تھا آڈر اور وہ دو یا ڈھائی بجے کے لگ بھگ آیا جبکہ آپ کو اور ہمارے یہاں جو ہے ڈسٹینس زیادہ بھی دور نہیں ہے اور سر اس کے ساتھ کچھ تھا ہی نہیں پیاز وغیرہ اور کچھ چٹنی جو ہوتی ہے کچھ بھی نہیں تھی نہ اسپون وغیرہ آپ لوگوں نے دیا دوسرا سر کھایا ٹھیک ہے بس ایسے کیسے کچھ پیٹ بھرا ہے باقی تو اتنا سب کچھ لذیذ نہیں تھا جو سننے میں آیا کہ آپ کے یہاں کا بہت ہی اچھا لذیذ کھانا ہے بہت اچھا ذائقے دار ہے سر اس طرح کا تو نہیں تھا کچھ تو اسپائسی کم تھا اور کچھ ٹیسٹی بھی نہیں تھا کچھ مصالحے وسالے اچھے نہیں تھے اور دوسری سر چکن کی جو بوٹیاں تھیں سر بالکل صاف نہیں تھیں آپ نے اس میں پتا نہیں کیا جو بھی چکن والے نے بنایا آپ نے ایسے ہی ڈال دی بالکل بھی صاف نہیں تھی سر تھوڑا سا اس چیز کا احتیاط رکھیئے سر اب دوبارہ آپ اچھا بناتے ہیں ہم لیتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ضرور ہیں کہ کیسا آپ بناتے ہیں باقی ابکہ بار بالکل بھی اچھا نہیں تھا سر جی جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ٹھیک جی السلام علیکم